हमरा जे भोजन करयमे बड्ड दिक्कत अछि किएक तऽ हमरा बाल बच्चा एहिठाँ नहि रहैए एको गो अपने घरवाली अछि से आन्हरे अछि ओकरा बुते खाना बनाएले नहि जाइ छै हम अपने अस्सी पचासी सालके उमर छी जि जीर्णकाय एहि लेल तऽ अपन ओकरा उल्टा सीधा जेना खाना बनाए होइए से बनाए कऽ भोजन करै छी दोसर किओ हमरा भोजन करेनिहारि ओहि सभमे हमरा बड दिक्कत बुझाइए ने किएक तऽ अवस्था बहुत भए गेल अस्सी सालके उमर भए गेल हेँ अस्सी सालके उमरमे अपना हाथसँ खाना बनाए पड़ैए एखन तऽ हमसभ वृद्ध भेल छेलहुँ घरमे पड़ल रहितहुँ केओ एगो रोटी बनाए कऽ दीतए खयतहुँ पड़ल रहितहुँ से नहि भए रहल है सुख नहि लिखल अछि दुःखे अछि तऽ भोगैत छियै करबै की दोसर कोन उपाय छै के करतै बेटी कतेक काल बेटा एगो छलय से स्वर्गवासे भए गेल